डॉक्टर न्हू जी एम सींतल्यान उलयता तुमी हांव अंकिता उलयतां म्हाका ट्रिटमेंट करपाक जाय आसलो म्हाका फिवर जाला म्हणून म्हाका थंय फॅसिलिटीज म्हणल्यार फ्री ट्रिटमेंट मेळोंक शकता आं आमी हांव हरशी आवट ऑफ इंडिया

ओके बरें आनी डी एस एस वाय ती स्कीम आसा ती मेळूंक शकता आमकां बरें कितें आसा आमच्या खातीर किदें आसा स्किम्स फ्री ट्रिटमेंट आनी वखदां वखदां खातीर अशें कांय ना न्हू आमकां फ्री बी

आं पण फ्री ट्रिटमेंट मेळूंक शकता आमकां जी एम सी ओके बरें चल आमी फाल्यां बरें फाल्यां येता तर फाल्यां एपोयंटमेंट घेवन येवपाची काय बरें बरें ओके बरें बरें थँक्यू